ہاں مجھے پالتو جانور پسند ہے اور میرے پاس کتا بلّی بکری طوطا ہے کتا مجھے اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا کہا جاتا ہے جیسا کہ کتا اپنے مالک کا وفادار جانور ہوتا ہے جیسا کہ اگر کبھی چور وغیرہ گھر میں آتے ہیں تو کتا جو ہے وہ پہلے سے بھونکتا ہے جس سے کبھی کبھی انسان کو خبر ہو جاتا ہے تو اسی لیے کتا مجھے بہت پسند ہے وہ اپنے مالک کا وفادار جانور ہوتا ہے